हलो जय झूलेलाल अच्छा हा हा हा यादि आहे यादि आयो बराबरि बराबरि हम्म

जी जी किथे रहिया पियो किथे आया आहियो चेम्बूर में आयो अच्छा अच्छा घणा ॼणा आया आहियो ठीकु आहे त तव्हां छा सुबुह जो ब्रेकफ़ास्ट लंच डिनर टई खपे तव्हांखे हितां जा फ़ेमस त वड़ा वड़ा पाव अथई उसल मिसल अथई पोहा अथई सूजी अथई पूरी भाॼी अथई जेको पोइ तव्हां बि खाईंदा त हलंदो जेको तव्हां चवंदव उहो बि ठाहे ॾींदासीं इहा त मेन आहिनि हिन में

जी जी हा हां हां

सभु सामानु तव्हांजा खपे तव्हां सभु वठी अचो खपे त असांखे पैसा ॾींदासीं त असांजो माण्हू वञी वठी ईंदो जेकी जेकी तव्हांखे सुबुह जो छा खाइणो आहे ॾींहं जो तव्हां खे कहिड़ी भाॼी खाइणी आहे राति जो तव्हांखे छा खाइणो आहे सभु ॿुधाईंदा त हुनजे हिसाब सां रोज़ वञी मार्केट बज़ारि में हीअ बज़ारि चेम्बूर में ई आहे त पासे में बजारि मां रोज़ वठी ईंदो तव्हांखे सभु असां ठाहे ॾींदासीं

दादा असांजो ब्रेकफ़ास्ट लंच डिनर ब्रेकफ़ास्ट या पंज सौ लंच या पंज सौ हुन जा पंज सौ पंद्रहां सौ रुपया हुन जा थींदव ऐं पंज सौ रुपया हुन माण्हूअ जा थींदव ऐं जेको बि ट्रैवलिंग चार्ज ईंदो मतलबु उहो रिक्शा में वठी आयो भाॼियूं खणी आयो जेको बि उहो थोरो घणो पंज ॾह रुपया ऐक्स्ट्रा थींदव ॿ हज़ार रुपया पर डे थींदव हुन में सामानु सॼो तव्हांजो थींदो खाधो सुठो खपे पैसा छो ॾिसजनि ई तव्हां होटल में खाईंदो त उहा ई वधीक बि लॻंदो ऐं तव्हांजो समुझो बॉडी हुते जेके असां घर में शयूं वापरींदा आहियूं होटल में होड़ी शयूं वापरींदा न आहिनि तव्हांखे बि ख़बर हूंदी त हुन जे हिसाबु सां पांणि सौ ॿ सौ वधीक ई ॾिजो असां बि ग़रीब माण्हू आहियूं त पाणि नालो कंदासीं तव्हांजो ॿियो छा गुड लक ॾिजो असांखे ॿियो छा हा हा जी जी जी कॾहिं तव्हां अचो कॾहिं कॾहिं खां करिणो आहे छो के अॼु ई तव्हां खां अची मिलिणो पवंदो त सुभाणे सुबुह जो नाश्तो खपंदो हूंदव न तव्हांखे अॼु ई मिलिणो

हा मां शाम जो अचांव थो पोइ ॻाल्हायूं था पोइ मां ई सामानु वठी अचिणो पवंदो छाकाणि सुभाणे खां वठी सुबुह नाश्तो रखणो पवंदो ऐं मूंखे माण्हू बि ॻोल्हणो पवंदो हुन जे जी जी मूंखे एड्रेस एड्रेस मोकिले छॾिजो न मां अची वेंदुमि फ़ोन करे ओके जय झूलेलाल